जय झूलेलाल अ मुंहिंजे अ फैमिली मेंबर सां गॾु सफ़र थियो उन्हनि में छा आहे की पाण सभई फैमिली मेंबर जो पाण खे अनुभव ते थींदो आहे की भाई माता थिया पिता थिया वाइफ थी ॿार थिया त उन्हनि जो नेचर पाण खे हूअं त ख़बर हूंदो आहे पर उन्हनि में ॿियो छा उन्हनि जी उमंग थींदी आहे उन्हनि जो छा भाव भाव थींदो आहे उन्हनि जी छा इच्छाऊं थींदियूं आहिनि छा उन्हनि जो अ अॻियां प्रोग्राम थींदो छा पाण खे उन्हनि जो अ अॻियां जो फ्यूचर प्लानिंग छा थींदी मतिलबु उअं घणेई पाण खे सभु ॼाण मिलंदो आहे उन्हनि जो एक्सपीरियंस छा थियो छा हुननि कयो छा करण करणो हुओ मतिलबु अहिड़ा पाण खे जेका न ख़बर हुजे उहा सभु ॻाल्हियूं पाण खे ख़बर पवंदियूं आहिनि मतिलबु उन्हनि जो अनुभव वठण सां पाण खे उहो जेको अॻियां सफ़र आहे उहो आसान थी वेंदो आहे जेके वॾा थींदा आहिनि उहो पाण खे सलाहु ॾियण लाइ थींदा आहिनि उअ त वॾनि जो हुजनि ज़रूर आहे ऐं एंजॉयमेंट थी वेंदा भाई हिक फैमिली आहे फैमिली सां गॾु पाण टाइम स्पेंड कयूं हूअं त पाण खे एतिरो टाइम मिले नथो पर एतिरो टाइम पाण जॾहिं घुमूं फिरूं था तॾहिं पाण खे हुनजो एंजॉयमेंट बि मिलंदो आहे जय झूलेलाल